आंनि थांखिया बेनोदि आंनि साननाया बेनोदि आंनि थांखि होसोनाया आंनि गोसोयाव साननाया बेनोदि आङो नार्स जानो गोसो दङ आंहा थांखि दङ आं बे थांखिखौ होसोगोनबो आं जाफुंहोगोनबो थांखिखौ आङो फरायजेननायनिफ्रायनो लादों आं आं मानसिफोर गुबुनफोर सोङोब्ला आं ख्लासफ्राव सोङोब्ला सारमोन सोङोब्ला नोंनि थांखिया मा होननानै सोङोब्ला आं फोरमायोमोनदि आं खोन्थायोमोनदि नार्स होननानै नार्सखौ आं माबोरै जागोन होनोब्ला आंनि गोसो आंनि गोसो जानानैसो आं आंनि गोसो गैयाब्ला आंखौ रावबो थुथाबनोबो हाया आं गोसो जानानै आंनि बे आं नार्स जानायनि मिजिंखौ आं जाफुंहोगोन आं नाजागासिनो जानो आं दा फरायगासिनो दङ आङो बिए फिफ्ट सेमिष्टाराव फरायदों आं बे बिए फिफ्ट सिमिष्टारखौ आं फोजोबनानैनो आङो नार्स कर्सखौहाय आं लाहैनो सानदों बङाइआव आं बे नार्स कर्सखौ बङाइआव लाहैगोन बोसोरथामनि आं लाहैगोन बेखौ लाखांनायनि उनाव आंनि जाफुंसारनायखौ आं मानसिफोरनो गुबुननो देखायगोन बे थांखि लानायाव ओह आंखौ जाफुंहोगोना आंनि आंनि आइ आरो आंनि आंनि आफा बिसोरो बिसोरो आंनि थांखिखौ जाफुंहोगोन आरो आंखौ थुलुंगा होनाया बिसोरनो आंनि मिजिंखौ जाफुंहोग्राया बिसोरनो आंनि आइ आफायोनो आं बिसोर नङाब्ला आंनि थांखिखौ आं मोनहैनायबो नङा आंनि थांखिखौ आं जाफुंहोनोबो हानाय नङा थांखिखौ सानब्लाबो मोगथाङाव जाफुंहोनो हाया गाव गोसो जानानै मावब्लाबो बिमा बिफानि बिमा बिफानि थुलुंगा नङाब्ला मावनो हाया बेनि थाखायनो आंनि आइ आरो बाबायाबो आंखौ थुलुंगा होयो नों जेखौ गोसो जायो बेखौ माव होननानै बेनि थाखायनो आंनि साननाय एमआनो जादों ओह नार्स जानाय नार्स मावनाय आं बे नार्सखौ आं जोबोद मावनो गोसो आंनि लोगोफोराबो बयबो थांजोबबाय नार्स कर्स लाहैनो बिसोरो फिअ फास जानाय लोगो लोगे बिसोरो हाइड्राबादयाव लाहैदों बिनि थाखायनो आंनि गोसोयाबो बिराद थुलुंगानाय दङ आरो लोगोफ्रानो मोनफा मोनफा लाइन लानानै फरायजोबबाय जेब्ला गासिबो खामानियाव मोनफा मोनफा गाव गाबागावनि आथिङाव गसंथानायनि खामानिखौ मावबाय जेब्ला बेनि थाखायनो आंबो आंनि आथिङाव गसंथानाय राहाखौ आं लानो हानांगोन सानो आंनि गोसोयाव बेनि थाखायनो आंनि साननाय मिजिंथिया बेनोदि नार्स कर्स लानानै आं नार्सखौनो आं मावनो आं बे नार्सयाव मावनानै आं आंनि आथिङाव गसंथानो हानाय आं नखरखौ सामलायनो हानाय बिमा बिफाखौ अनसायनो हानाय अननो हानायनि आंनो फावार नांगौ आंनि साननाय एमआ बेनो आंनि थांखिया बेनो आं नार्स जागोन आंनि फारसनेल थांखि एबा मिजिंआ आंना नार्स जानाय सिमां दङ आरो बेखौ आं जाफुंहोगोन आं खामानि मावनो आखायाव लानाया आं दा नार्सआनो आरो आं दा फरायफुगासिनो दङ आं बे फरायफुनायखौ जोबब्लानो आङो नार्सखौ नार्स कर्सखौहाय आं लाहैगोन आंखौ थुलुंगा होयो आंनि बिमा बिफा आंहा रावबो गै गै गैला नखराव बिमा बिफानि अनगा आंना बिमा बिफा दङ बियानै गथ' बिनानाव सासे दङ आंनि नख'र फेमिलिया आंना बेल' आंनो थुलुंगा होग्राया आंनि आइ आरो आंनि बाबा आंखौ थुलुंगा होनाया बिसोरनो आं बिसोरनि थुलुंगा होनायावनो आं बे खामानिखौ मावगोनबो आं जाफुंहोगोनबो